سوشل میڈیا میں یا خبروں میں بعض نیوز حقیقت بتائی جاتی ہے بعض فیک ہوتی ہیں اس کے اس کا سامنا ہمیں بُرا اثر پڑتا ہے ان ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ خبریں بہت حقیقت رہتی ہیں کچھ خبریں فیک رہتی ہیں سوشل میڈیا پر